جی ہاں ہمارے گھر میں بیت الخلاء موجود ہے اور ہر گھر میں آج کل بیت الخلاء پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بیت الخلاء ہر گھر کی ضرورت ہے اسی وجہ سے جب ہمارے گھر کے ذمہ داروں نے مکان بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے بیت الخلاء کی بات رکھی وہ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اگر جس گھر میں بیت الخلاء نہیں ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر اگر بات کریں تو عورتوں کی تو عورتوں کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے گھر کی عورتیں اگر بیت الخلاء نہ ہو تو بہت دقت ہوتی ہے اور گھر کی عورتوں کو باہر جانا پڑتا ہے اور یہ بہت شرم کی بات ہے کہ گھر کی عورتیں باہر جائے اسی لیے ہم نے سب سے پہلے بیت الخلاء کی تعمیر کی بات کی اسی لیے ہم بیت الخلاء کے فوائد کو بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں